सोशल मीडिया प्लेटफोम कला ऐं शिल्प सां जेका माण्हू जुड़ियलु आहिनि हुन जी इलाही मदद कई तइ जीअं मां हिकु मां हिकु डांसर आहियां त मुंहिंजी जीअं कला आहे उहो पहिरों सिर्फ़ सौ माण्हू ॾिसंदा हुआ जंहिंखें जेका ईंदा हुआ मुंहिंजा टिकिट वठी करे शो ॾिसणु हाणे उहो ई शइ अगरि मां सोशल मीडिया पंहिंजे प्लेटफोम ते विझंदी आहियां यूट्यूब ते विझंदी आहियां या मां पंहिंजो इंस्टाग्राम ते विझंदी आहियां त हुन खे वीह हज़ार ॾह हज़ार हीअं माण्हू ॾिसंदा आहिनि त मुंहिंजी कला वधीक माण्हू ताईं पहुचे थी हुन जे थ्रू मुंहिंजे पास कॉंटेक्ट्स अचनि था माण्हू मूंखे कॉंटेक्ट था करणु सेखाइण जे लाइ त हुन इलाही मदद कई अथईं सॼी प्रदर्शनीअन जी कला वारे माण्हुन जी शिल्प वारे माण्हुनि जी इलाही कई हिन मां मदद मिलंदी आहे सोशल मीडिया खां